ٹیکنالوجی میں طبعی ضروریات کو مکمل طور پر پورا کرنے میں ہماری بےحد مدد کی ہے جیسے کہ آن لائن مشاورت بکنگ حاصل کرنا ہم لوگ بہت آسانی سے گھر بیٹھ کر کے کوئی بھی چیز بک کر سکتے ہیں گاڑی بک کر سکتے ہیں اور ایمبولینس بک کر سکتے ہیں پر دوائیں بک کر سکتے ہیں اپائنٹمینٹ لے سکتے ہیں ڈاکٹر سے اور دوسرا ادویات تلاش کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اس ٹیکنالوجی سے دوائیں بہت آسانی مل جاتی ہے اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مل جاتی ہے قریبی جو ہمارے آس پاس میں جو بھی کلینک ہے جو بھی دوا خانے ہیں بہت آسانی سے ہمیں پتہ چل جاتے ہے کہ ہمارے پڑوس میں سب سے قریب میں کون سا دوا خانہ ہے اور اس کے لوکیشن بھی ہمیں بہت ہی آسانی سے معلوم پڑ جاتی ہے ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جس سے ہمارا بہت ہی زیادہ وقت بچتا ہے اور پیسے بھی بچتے ہیں